जय झूलेलाल मूंखे ड्रॉइंग जो जाम शौंक़ु आहे ऐं ड्रॉइंग करण जाम वणंदी आहे एतिरी वणंदी आहे त मां नंढनि नंढनि ॿारनि खे बि क्लासिस ॾींदो आहियां भाई उहो बि कुझु सिखणु नओं ऐं ॿी ॻाल्हि मां नंढपिण में पंहिंजे स्कूल में परिक्षा ॾिनी हुई जंहिंमें मुंहिंजो पहरियों नंबर आयो हुयो ऐं एॾी सुठी ड्रॉइंग कई हुई त मुंहिंजी हूअ ड्रॉइंग उन्हनि मेन नोटिस बोर्ड ते लॻाई हुई जेकि ड्रॉइंग ॾिसी करे ॿिया ॿार बि जाम ख़ुशि थिया हुया त हीअ एॾी सुठी ड्रॉइंग थो करे ऐं एॾी सुठी ड्रॉइंग करण सां छा उन्हनि खे बि शिक्षा मिली त असांखे बि कुझु न कुझु ड्रॉइंग में सिखणु खपे जय झूलेलाल